हेलो जी आप स्विगी से बोल रहे हैं जी मेरा नाम दीपाली जावरे है और मैंने अभी कुछ खाद्य पदार्थो के लिए एक आदेश दिया था जी हाँ वही वाला ऑर्डर जी जिसमें पनीर कुल्चा वेज बिरियानी एक कोल्ड कॉफी मसाला ढोसा और एक पास्ता था इन सब आइटम में से एक आइटम जो है वो निरस्त करना है जी जी आप पास्ता को कर दीजिए

इसमें से जो पास्ता है वही करना है बाकि आप जो आदेश दिए है वो भिजवा दीजिए जी कब तक हो जाएगा एक घंटा लग जाएगा